हम अपन गीतमे जे होइत छै मतलब शादी विवाह होइत छै ककरो मतलब अपनेके कि दोसरेके तऽ ओहिमे गीत गाबैत छी आओर मुण्डन होइए ओहोमे अगर आबैए जे गीत से गीत हम गाबैत छी जेना भोले बाबाके होइए कि कोनो भक्तिए होइ से सभ गीत हम गबैत छी आओर जेना होइ छै उपनयनसभ होइए कोनो कोनो पूजा होइए कोनो शिव चर्चे होइए वहाँ हम जाइत छी अपन गुरुकेँ प्रणाम करैत छी शिव चर्चाके जे होइए से गाबैत छी हम आओर कोनो सतसङ्गे होइए कुछो होइए कतहु देखैत छी तऽ वहाँ जे होइत छै सभ गाबैए बैठिके तऽ हमहूँ बैसैत छी आओर गाबैत छी